सरकार हमारे छोटे छोटे बिजनेस को बहुत ज़्यादा सहायता दे रही है योजनाएँ लेकर आ रही है उससे क्या हो रहा है कि ग़रीब लोग हैं जो अपना ख़ुद का एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं वह उसमें मदद कर रही है पैसे दे देती है किसी बिना इंटरेस्ट के लोन भी आज कल मिल जाता है और यह सब चीज़ क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम आ रही है जो अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हो और जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते हो उसकी भी आज कल बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है